हेलो भईया मेरी बात रेड चिल्ली रेस्टोरेंट पर हो रही है मैंने अपने लिए कुछ खाना ऑडर किया था जिसमें दाल चावल पनीर की सब्जी पापड़ और मीठे में गुलाब जामुन मंगाया था गलती से मुझसे एक और ऑडर हो गया है जिसमें ढोसा इडली और मलाई कोफ्ता शामिल है कृपया कर आप मेरा ये ऑडर कैंसिल कर दें और मैं आपको नया ऑडर दे रही हूँ उसके हिसाब से आप मेरे घर पे खाना भेजें मेरे नए ऑर्डर में केवल दाल चावल रोटी पनीर की सब्जी पापड़ गुलाब जामुन हैं